हांव बरें आहा तूं केश आहा गो बरें बरें ना तेशें जिवा बरें ना होय घेवपाकू पडटाले न्हू आनी कितें सांगोता गो तूं केशें आहा जाय तेंपानी मुगो खूंय आल्लो तूं इतूं दिसूं होय केसो जाडू आं झाडे झाडां आमकां बरें ये होय रोवपाकूच जाय न्हू आतां न्ही हूंय सगले झाड खातोन उडय जाय आनी व्होडू व्होडू बिल्डींग कोत्ताय होय होय शेवण्या बसून शेल्टर दिता न्हू होय हेजे वसपा ना सारकें आमी झाड रोवपा जाय हय आमी झाड रोवपा जाय आनी कातोताय

आनी कोवीड नायनटिना तेंपाचेर कोवीड नायनटिना तेंपांचेर चोयलें ना तुवें ऑक्सिजनू ऑन जालोलो होय आक्सिजन आनी आडपा पोडलोलें तींग सोन तिंगा सारकें

तुमी सांगपाचें आतां कोणा तूं आमी कोरपा जाय सगलें आम केलें जाल्यार मागीर दुसऱ्यांक पासून सांगूं जाय एशो गोराय म्हूण चल चल तर तूं झाड लाय तिंगा

बोरें तरी